पारंपारीक शेती पयलीं मनशा शिवाय जायनाशिल्ली सगलें भात घरान पावता म्हणल्यार मनशांचीं गरज भासताली पयलीं म्हणल्यार शेतान गेले म्हणटकच शेत खणप मागीर तातून जोत बांदप मागीर तेचो मेरो बांदप मेरो करप मागीर तें सारकें लेवलार जमीन ती करून घेवन तातून मागीर रोंप पेरप भात आमचें तें पेरणीर घालप आनी मागीर तीं मनशां घालून तीं रोंप काडप परती ती रोंवप रों रोंप घेवन ती इल्ली इल्लीशी सगळ्यांक रोंवप मागीर तें मातशें व्हड जालें म्हणटकच तातून जी नडणी आसता ती काडपा खातीर मनशां घालप मागीर जेन्ना कणसां फुललीं म्हणटरीर तांकां सारें घालपाचें आनी मागीर लुंवपाचें काम लुंवता आसतना आमचो खि विळो घेवन लुंवणी करप लुंवणी करून जाले म्हणटकच तें एक दीस सुकत दवरीवप सुकोवन दवरलें म्हणटकच ताच्यो

येण्यो बांदप मागीर त्यो चुडयो बांदून तांकां मळणेर हाडप आनी ताजे कुचेल करप आनी थंय मागीर मळणी घालप मळणी घालता आसतना आमकां बैलांची गरज भासता आनी मळणेक बैल दोग जाण बांदप आनी एक मनीस तांच्या फाटल्यान तांकां आमडुवप म्हणटकच ते रावंड रावंड गोल अशे घुवपाक लागले म्हणटकच तें भात सगलें सेपरेट जातालें कणसांतल्यान आनी नाजाल्यार मनीस ते मुडकूड घेताले आनी धाडायताले मुडकूड त्या कणसांचेर मारताले म्हणटकच ते आपुणूच भात सेपरेट जातालें नाजाल्यार एक बांकडो घालप आनी कणसां बरीं मुटीन धरून तीं कपडे जशे उमळितात पळय तशे ढबढब करून ते बांकड्याचेर मारप म्हणटगीर सगलें तें भात एका राशीर पडटालें आनी तण काडून सायडीन उडयताले ते मागीर तण सायडीन उडयलें भात सगलें एकटें केलें म्हणटकच तें वाऱ्यार करताले सूप घेवप आनी वारें येता तशें वाऱ्याच्या तोण धरून ते वाऱ्यार करप आनी पोल आसा तें सेपरेट पडटालें आनी बरो भात जो आसा जो आसा तो एका राशीर पडटालो तो मागीर भरप आनी घरा हाडप साकान घालून मागीर साकान घालून हाडलेलें तें भात आसा पळय तें एका राशीर मारून दवरिवप आनी जेन्ना जाय तानूळ जेन्ना घरान सोंपता तेन्ना तें उकडुपाक घालप सोंपपाक पावले म्हणटकच भाण दवरून चुलीचेर ते उकडून घालप आनी मागीर आंगण आसलें जाल्यार आंगणान तें बरें शेण काडून सुकत घालप सुकलें म्हणटकच तें गिरणीर व्हरून ताजें तानूळ करून हाडप अशे तरेन पयलींचें शेत आमकां करपाक मनशांची गरज लागताली आनी जें तण आशिल्लें तेजे बरे व्हडले गुडी कशे करताले आनी ते मागीर गोरवां आसा जाल्यार तें तण खावपाक दिताले पूण आतां तशें ना फक्त मनीस म्हणटा तो जाय पडटा नडणी काडपा खातीर नाजाल्यार सगळें काम मशिनाचेर जें खणपाचें तें पोतान तें लुंवपाच्या पोतान म्हणल्यार जाता सगळें काम मिशिनाचेर करतात आनी मनशांचीं गरज चड भासच ना पूण ह्या मिशिनाचेर आमकां तण म्हणटा तें मेळणा फक्त भात बरें मेळटा आनी तण सगळें पिड्ड्यार जावन वता गोरवां आसा जाल्यार तेंकां तें तण खावपाक मेळणा थंयच्या थंय तें त्या हितुनी शेतान तशेंच उरता अशे तरेन आदले तेंपाची शेती आनी आतांचे शेती भितर खुब फरक जावन पडलेलो आसा आतां तर थोडे कडेन शेत रोंयलें जाल्यार रोंयलें नाजाल्यार सगळें पडींग पडलेलें आसा